एक एक दो हजार तीस दो तीन दो हजार पच्चीस छः सात दो हजार तीन छः आठ दो हजार चार छः सात दो हजार बाईस